जोंनि जायगा आरो हालामाव गोबां खेलाफोर गेलेनायखौ जों नुनो मोनसै बेफोर खेलाफोरा हादरारि आरो हायुं गेजेरारि थाखोआव गेलजायो बेफोर खेलाफोरनि मुङा फारियै फुटबल काबादि उसु जेभ्लिन भलिबल आरो बायदि बायदि बे खेलाफोराव गेलेनाय सुबुंनि बैसोफोरा खेला नायै खेला एसे आलादा जानायखौ

नुनो मोनो बेफोर खेलाफोराव जोङो जिथाम बोसोर जिब्रै बोसोर आरो जिदाइन निफ्राय नैजिसे बोसोरनि गेजेराव बांसिन गेलेनायखौ जों नुनो मोनो